میں ٹی وی پر ڈانس آئڈیل ٹی وی شو دیکھتا ہوں یہ شو غیر پیشہ ور رقاصوں کو اپنی صلاحیتںو ں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور یہ بھارت کے سب سے مشہور ڈانسنگ شوز میں سے ایک ہے ٹی وی پر روایتی رقص دیکھنا ایک دلچسپ اور تفریحی تجربہ ہو سکتا ہے ٹی وی پر روایتی رقص دیکھنے کے کئی فوائد ہیں سب سے پہلے یہ ہمیں مختلف ثقافتوں کے بارے میں جاننے میں مدد کر سکتا ہے روایتی رقص ہر ملک کی اپنی منفرد ثقافت کا حصہ ہوتا ہے اور یہ رقص دیکھ کر ہم مختلف ثقافتوں کے بارے میں جان سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم بھارتی روایتی رقص دیکھیں گے تو ہم بھارتی ثقافت کے بارے میں جان سکیں گے جیسے کہ بھارتی لباس بھارتی موسیقی اور بھارتی رسم و رواج دوسرا ٹی وی شو پر رقص دیکھنا ہمیں تفریح فراہم کر سکتا ہے روایتی رقص بہت خوبصورت اور دلچسپ ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر ہمیں بہت مزہ آ سکتا ہے آخر میں ٹی وی پر روایتی رقص دیکھنا ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے سکتا ہے روایتی رقص بہت پیچیدہ اور خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم بھارتی روایتی رقص دیکھتے ہیں تو ہم بھارتی رقص کی نقل کر کے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے سکتے ہیں